हेलो हाँ दीदी नमस्ते आपकी दुकान में कॉटन के कपड़े हैं हाँ तो मेरे को कॉटन के शर्ट पैन्ट दिखा दीजिए और प्राइज़ इनका क्या रहेगा फिर भी बताइए आप पैन्ट सप पैन्ट शर्ट चाहिए कॉटन का चाहिए और कम्पनी के चाहिए है मुझे और क्रीम कलर के चाहिए मुझे तो सात सौ के महंगे नहीं पड़ेंगे पाँच पाँच सौ तक नहीं देंगे दो जोड़ी चाहिए थे ठीक है तो मैं आती हूँ आपके यहाँ ठीक हम्म ठीक